असां रोटीअ खे हिकु मतिलबु रूप ॾींदा आहियूं की असां कहिड़ी शौंक़ु सां था रोटी ठाहियूं असां अगरि असांखे कोई रोटी या व्यंजन कुझु ठाहिणो आहे त असां पंहिंजी ससु मम्मी जेकी असांजी आहे घर जी वॾड़ी असां उनखां पुछंदासीं की मम्मी असांखे अॼु रोटीअ त छा ठाहिणो आहे भाई सिंधियुनि में टे टिनि टाइमनि जूं रोटी ठहंदी आहे त असां नेरन मंझदि राति पंहिंजी ससु खे ई असां जीअं माउ सम्झंदा आहियूं त असां उनखां ई सभु पुछंदा आहियूं की मम्मी हिन टाइम ते छा ठहंदो हिन टाइम ते छा ठहंदो ऐं असांखे अहिड़ा व्यंजन बि कई असां जीअं अॼु जे समय जा आहियूं त असांखे न बि पतो हिन त असां जीअं हूअ मम्मी जन खे जीअं पतो हूंदो आहे त असां उन्हनि खां पुछंदा आहियूं की मम्मी हीअं भाॼी कीअं ठवंदी आहे या हीअं रोटी कीअं ठहंदी आहे असांखे उहो बि उन्हनि खां सिखण जे लाइ मिलंदो आहे असांजी मम्मी जन उहो वॾियूं अॻिले समय जूं आहिनि जीअं उन्हनि खे खोड़ प्रकार जा अहिड़ा व्यंजन या खाधा अॻिले समय में उन्हनि खे पतो अथन की हे हीअं घीअ सां ठहंदा हुया वले आहे डालडा सां ठहंदा हुया अॻे समय में कोड़े तेल में रोटी जीअं कंदा हुया त असांखे हूअ उन मम्मी जन खां सिख बि मिलंदी आहे की मम्मी असांखे ॿुधायो तव्हां हे कीअं ठाहींदा हुयव त असां उनखे मम्मी जन खे ई मतिलबु पंहिंजी माउ जे रूप में भुमिका ॾेई करे असां उन्हनि खां सभु पुछंदा आहियूं असां उन्हनि खां जानकारी वठंदा आहियूं असांखे मम्मी बि हूअ ॿुधाईंदी आहे जीअं असांखे कुझु नथो अचे ठाहिणु त असां चवंदासीं की मम्मी असांखे हीअं नथी अचे ठाहिण रोटी त कृप्या करे तव्हां असांखे ॿुधायो त असां बि ताकी सिखण जे लाइ मिले ऐं असां बि अॻिते सिखी सघूं असांजी बि जेकी औलाद अचे त असां उन्हनि खे बि सिखायऊं की हीअं शइ कीअं ठहंदी आहे या हीअं रोटी कीअं ठहंदी आहे असांजे सिंधियुनि जी फेवरेट डिशू भाई छा आहिनि जीअं त उहे बि असां उन्हनि खां पुछंदासीं की सिंधियुनि जूं फेवरेट डिशू छा हूंदियूं हुइयूंं अ पहिरें समय में छा छा खाईंदा हुयव असां कहिड़ा कहिड़ा खाधा खाईंदा हुयव त असां उहे बि ठाहियूं असां उहे बि खायूं पहिरें समय में ताक़तउनि वारी शयूं ॾाढियूं खाईंदियूं हुइयूं वॾणियूं ऐं ठाईंदी बि हुइयूं ॿारनि खे बि सुठे नमूने सां पालिंदियूं उन्हनि खे खाराईंदियूं हुइयूं त असां उहो सभु जानकारी उन्हनि खां वठंदा आहियूं पोइ असां हूअ बि सिखंदा आहियूं ईअं असांखे रोटी ठाहिण जी बि हिकु प्रकार सां शौंक़ु जे रूप में जानकारी असांखे मिलंदी आहे पंहिंजी मम्मी जन खां ऐं असां मतिलब ईअं ई चाहिंदासीं की असां मम्मी जन खां ईअं सिख वठी करे भाई रोटीअ खे असां शौंकु जे रूप में ठाहियूं ऐं पोइ असां पंहिंजे ॿारनि खे बि ईअं ई शिक्षा ॾियूं की उहे बि शौंकु सां ठाहिनि ऐं असांजा ॿार बि अगरि किथे ॿिए हंधि वञनि था ॿियनि जे घर में त उहो बि शौंकु सां ई करे ऐं अॻिते ठाहिनि